साढ़े उधमपुर एरिया दे बिच खासकर डोगरी गै बोल्ली जंदी पर पर किश किश इलाकें दे बिच्च डोगरी ते लतारी बोल्ली बोल्ली जंदी

अपनी मातृ बोल्ली दे प्रति साढ़ै लोकें दी अट्रैक्शन ऐ गै ऐ पर जेहका नमां यूथ ऐ आवा रदा खासकर उधमपुर शैहर दी गल्ल करंग ते शैहर दे बिच अकैडमियें दा जाल होने दी बजह कन्नै जां पता नी दिक्खो दिक्खी दी बजह कन्नै पंजाह् परसैंट जां सट्ठ परसैंट नमीं जेनरेशन डोगरी कशा हटियै नैशनल लैंग्वेज आसेआ बी प्रैफर करदी मतलब हिंदी आहलें आसेआ बी एह् कोई पजाह् परसैंट निक्के बच्चे ऐसे हैन ग्राएं दे बिच्च जेहके डोगरी गी बड़ा ठीक समझदे और ग्राएं दे बिच पंजाह् नी बल्कि सट्ठ परसैंट बच्चें दे बिच ग्राएं दे बिच निक्के बच्चे बी डोगरी गै बोलदे क्योंकि मां प्यो डोगरी बोलदे ते बच्चे बी डोगरी कगै बोलदे ओह् स्कूलें दे बिच बी किश तंगी फील करदे की कताबां अंग्रेजी च होंदियां टीचर्स जेहका पढ़ाना मास्टरें जेहका पढ़ाना ते ओह् हिंदी च गल्लबात करदे ते बच्चा जेहका घर डोगरी बोलदा उत्थै उसी लेबल अपना मेनटेन करने आस्तै थोह्ड़ा जेहा किश अपने अंदर दी गल्ल बाहर कड्ढने आस्तै शर्म महसूस करदे ते केईं बारी हुन ते गौरमेंट आक्खा रदी ऐ भाई त्रै त्रै भाषां जेहकियां हैन असें स्कूलें च पढ़नियां न जेहका बच्चा डोगरी बोलना चाहंदा ओह् डोगरी पढ़ी बी सकदा जिस बेल्लै कताबां सलेबस दे बिच औङन ते ओह्दे बाच पता नमीं एजुकेशन पालसी दे तैहत ओह् क्या सारियां कताबां जेह्दे बिच साढ़ी साइंस टेकनालजी जेह्ड़ी ऐ डोगरी बिच उपलब्ध होई सकदियां जां नेई होंदियां हैन जां सिर्फ इक क्हानी आहली कताब गै होऐ कुसे गी पढ़ने आस्तै दित्ती जाह्ग ते बाकी टेकनालजी जेहड़ियां चीजां हैन जां जियां मैथामैटिकल स्हाब ते साइंस दियां जेहका जेह्ड़ा साढ़ा इल्मी अरबी ऐ ओह् अंग्रेजी बिच गै छपे दा होऐ ते कन्नै साढ़े बच्चें गी किश मुश्कल औनी ऐ ते समझना अगर डोगरी दे बिच बी कताबां आई जान स्हाब अगर बच्चें गी अस डोगरी च समझाचै जे अपनी मातृभाषा च समझाचै ते बच्चा उसी चंगी चाल्ली उसी समझी सकदे ते दुए गी समझाई सनाई बी सकदे पैहले पैहले ते साढ़ी पढ़ाई जेहकी तां घरा के बड़ी शैल होई जंदी ही पर अज्ज मां प्यो दी बी शर्त कमजोरी ऐ जां किश तंगी होनी ऐ के अस्स बच्चें गी टाइम घट्ट देआ रदे ते बच्चे स्कूलें उप्पर गै निर्भर रवा रदे ते स्कूले च उनें बी बोलने आस्तै ते घर बच्चा थोह्ड़ा असहज जेहा समझदा के भाई ते मैं समझना के अस आम बोलचाल च अपनी गै मातृभाषा च अपनी पूरी पकड़ रक्खने आं ते इसी जींदा रक्खना बी तां साढ़ा कानूनी तौर पर बी साढञी डोगरी जेहकी तां अट्ठमें शड्यूल च शामल होई दी ऐ एह् इसी संभारना इसदी सेवा करना साढ़ा फर्ज बी बनदा ते बच्चें गी बी अऊं प्रेरित करना की भाई डोगरी जरूर बोल्लो ते राश्ट्र हिंदी ते असां बोलनी गै बोलनी ऐ असें अंग्रेजी कन्ने बी जुड़ना ऐ पर उसदे कन्ने कन्ने अपनी मातृभाषा गी नी भुल्लना ऐ मातृभाषा स्हाड़े आस्तै बहुत जरूरी ऐ